हाँ मेरी राय में हमारे क्षेत्र में पर्यटको की बढ़ती यात्रा को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसादन हैं जैसे कि अच्छे आवास हैं अच्छे होटल हैं धर्मशालाएं हैं और और परिवहन में हमारे यहाँ पर अच्छी बड़ी बड़ी बसे हैं ई रिक्शा हैं जो कि आपको हमारा पूरा जि क्षेत्र घूमा सकते हैं और ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अगर मैं परिवहन में ट्रेन की बात करूँ तो हमारे यहाँ पर हमारी एक बहुत अच्छी ट्रेन है वह है पैलेस ऑन व्हील्स और हमारे यहाँ पर क्षेत्र में लोकल घूमने के लिए खूब सारी बड़ी बड़ी डबल डेकर बसें हैं ई रिक्शा हैं जो कि आपको हमारा पूरा क्षेत्र अच्छे से घूमा सकती हैं और आकर्षित करने के लिए हमारे यहां पर अच्छे बड़े बड़े फ़ाउंटेन्स हैं और खूब सारी ऐसी जगह हैं जहाँ जो कि हमारे क्षेत्र को क्षेत्र में आने के पर्यटको को आने के लिए आकर्षित करती हैं